किस तरह का खाना मुझे पसंद है तो मुझे थोड़ा तीखा खाना थोड़ा चटपटा खाना यह सब चीज़ें पसंद है और मीठा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है अगर एक दम खाने की बात करें तो सब से ज़्यादा मुझे चिकन पसंद है उसकी बिरयानी पसंद है जिस तरह से उस में टेस्ट आता है हर चीज़ का प्याज़ का उस मसाले का चिकन का जो टेस्ट आता है वो बहुत लज़ीज़ होता है और उसको खाते ही लगता कि आह क्या खाया है और उसके साथ रायता भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ सालद प्याज़ टमाटर खीरा इनका जो सलाद बनता है वो बहुत अच्छी लगती है बिरयानी के साथ और अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो लाल भाजी बहुत पसंद है मे को मेरी मम्मी के हाथ की लाल भाजी मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती है वो एक दम तड़का लगा कर लहसुन का और जो बनाती हैं मेरी मम्मी बहुत अच्छी और पूरे भाजी का स्वाद रहता है पूरी भाजी में कि हाँ कि हम लाल भाजी खा रहे हैं उसके जो आलू डालती हैं उसमें तक उसका स्वाद आ जाता है और अगर बात करें मीठे की तो मीठा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाहे वो बेसन का लड्डू हो या कोई भी मिठाई हो काजू कतली हो रसगुल्ले हो केक हो पेस्ट्री हो सामने अगर मेरे मीठा रखा है तो मैं उसको खा जाऊँगी उसे पूरा खा जाऊँगी और अगर ऐसे बात करें कि नूडल्स फ्रेंच फ्राइज़ स्नेक्स में क्या पसंद है तो आलू का जो भी आइटम होता है वो सब कुछ पसंद है फ्रेंच फ्राइज़ हो गया हनी पोटैटोस हो गए कोई से भी आलू हो गए कैसे भी आलू हो गए हलके से भुजे आलू भी खा लेंगे हम और आलू का जो स्वाद होता है मीठे वाले आलू नहीं नॉर्मल वाले आलू का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है उसको हम बहुत उसको हम एक आलू मतलब ऐसे रहता है कि आग में आग के उसमें पका सकते हैं और खा सकते हैं और मतलब अंगारों में छोटे छोटे आलू आते हैं और उसको छिल के जब नमक के साथ खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लिग लगता है और जब हम खाते हैं उसको तो लगता है कि वाउ क्या खा रहे हैं